हॅलो हय हय

हय हय हय हय हय तर आमचे कडेन मुगो हॅलो आमचे कडेन गळशिरी आसा गळशिरी

गळ गळशिरी आसा कळयां हार म्हणटा ताका तोय पारंपारीकूच कळयां हार मागीर तोडो आहा आनी बुगडे आहा बुगडे म्हणटा ते हय गोट आसा गोट आसा मागीर बाजूबंद आसा हय मागीर कुट्टारे हय हय करता आटयो खूब तरांच्यो आसात कळयां आटी म्हणू आसा फुलांची आटी म्हणू आसा आनी आनी आता हे मोत्यांचोय येयल्ल्यो आसा मागीर कुट्टारे म्हणटा पळय मोर आसता पळय तेका हय हय जायते तरेचे आसा मोरूय करूंक शकता तूं किंवां माशें करूंक शकता फुलां करूंक शकता आनी आनीक कितें जाय तुका आतां एक न न

हां

कळयां हार म्हणटा तो फीट हार आसता नू आनीक व्हडलो आतां तसोच एक नवे पॅटर्न येयल्या पळय जाय ते तरेचे पॅटर्न येयल्या व्हडले लांब हे आसता ते मागीर मोतयांचे आसा

हय लक्ष्मी हार आसा लक्ष्मी हार चपलां हार ते आता नवीन येयल्ल्या कारणान ते थोडे लोक घालिनात नू हय हय हय हय चपलां हें म्हणटात तेका पोळयो पोळयो हार म्हणटा पोळयांचे तेका लक्ष्मी बीन आसता ते एक पांच पवनाचे आसता तीन पवनाचे आसता चार पवनांचो केल्यार बरो लांबसो करपाक मेळटा नू

हां बरें आं बरें ओके